जी पहिलेसँ बिहारके शिक्षा व्यवस्थामे बहुत जादा क्या कहते है उसका अथी हुआ है बिहारके शिक्षा व्यवस्था पहिले बहुत बदत्तर रहली काहेकि वहाँके टीचर सब ना बहुते कम अबैत रहले बिहारके शिक्षा ने पहिले टीचर कम अबैत रहली अबैत रहली हँ कखन बैठ रहल तऽ व्यवस्था कोइ रहै नहि लड़िका इधर बौआ रहल अय उधर बौआ रहल अय कोइ व्यवस्था नहि होइत रहै लेकिन आबके शिक्षा व्यवस्था तनिटा किछु सुधार होलै बहुत सुधार हो गेलै पहिलेके अपेक्षा यहाँ टीचर पहिले रहली कोञ्च कोञ्चके भरत रहले ने खाना खीयबैत रहले किछो लड़िका सब अबैत रहले भाग जाइत रहै मगर आबके शिक्षा व्यवस्थामे बहुत बदलाव अय लए भेलै हँ कि टीचर बहुते हो गेलै हँ टीचर टीचराइन सब भेलै हँ अयमे टीचरके बहुत बढ़ाबती भेलै हँ बच्चा सबके बन्हियासँ शिक्षा मिल रहल छै फ्रीमे मिल रहल अय फ्रीमे आबैके जाइके सब किछु मिलिये रहल है कपड़ाके पैसा मिलिये रहल अय खाना मिलिये रहल अय सब किछु मिल रहल अय यहाँके शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िआँ हो गेलै शिक्षा व्यवस्था बिहारके बारेमे कथी बतायब शिक्षा व्यवस्था पहिलेसँ बहुत जादा बहुत थोड़ा मोड़ा कथी बहुत बढ़िआँ हो गेलै शिक्षा शिक्षाके यहाँके बहुत जे छै बच्चा सब पहिलासँ लेके दसमा तक दसमासँ पूरा बढ़िआँसँ वहाँके व्यवस्था करै छै काहेकि यहाँके व्यवस्था ने बहुत बढ़िआँ हो गेलै बिहारमे शिक्षाके जबसँ नीतीश चाचा अलखुन है ना शिक्षा व्यवस्थाके किछु आब ते तेजस्वी जी अयलखिन हँ तऽ ओ तऽ आरो बढ़िआँसँ देखभाल कऽ रहल अय शिक्षाके बारेमे शिक्षा बहुत पहिलेसँ बहुत बढ़िआँ हो गेलै काहेकि शिक्षा बहुत बढ़ोतरी हो रहले शिक्षा तऽ बहुत खिचड़ी है ड्रेस है बच्चाके पहिले बच्चा बकरी चरबै जाइ भैंसी चरबै जाइ आब उ सब नहि मिलै छै घरेसँ पकड़ि पकड़िके पढ़ायल जा रहल अय काहेकि शिक्षा बहुत आगे जैसे कभी बाहर जाइके भेल शिक्षा नहि है तऽ बूरबक बिहारके आदमीके जे बिहारी गँवार छै बिहारमे एसन भी हो गेलै की बिहारके लड़िका ने बहुत बहुत बन्हियासँ पढ़ि रहल अय बिहारके लड़िका सब बी पी एस सी शिक्षाके बारेमे निकाल रहलै बन्हिया बन्हिया नौकरी रहले काहेकि शिक्षा ने बहुत बन्हियासँ कर रहले यहाँ तक की कॉलेजो सबमे किछु किछु कम फीमे ने बहुते बहुते पढ़ा दे रहल है प्राइवेटके संस्थामे बढ़िआँ शिक्षक बहुत बन्हिया बिहारके हो गेलै की कहू